हम अइसन बहुत सा सब्जी आओर भी बहुत सारा भोजन बनबै छी जे दूसरा के बतबै छी आओर ऊनसबके नीक लगै छै छै जाहिसे अलग अलग प्रकार के मिठाइ अबै छै जे भी होइ छै आओर ओकराबाद जेभी सब्जी अबै छै जो अलग अलग टाइपके अभी हर चीज के अलग अलग टाइपके सब्जी होइ छै जाहिसे आओर नॉनवेज सब होइ छै तऽ ओसब दूसरा के हम बतबै छी ओसबके काफी नीक लगै छै नीक लगै छै जाहिसे आलू कोबी के सब्जी ईसब बनाबे लागी हमरा काफी अच्छा बनाबे अबै छै आओर ई हम चाहै छी की दूसरा के साथ शेयर करियै आओर ओकरा भी सिखैयै की ऐसे बनाउ तऽ अपनेके भी अच्छा रही आओर अपनेके भी अच्छा लागी जइसे आओर भी है नॉनवेज सब है जाहिसे चिकेन है तऽ ओ भी हम काफी अच्छा बनबै छियै तऽ हम चाहै छियै की दूसरा के भी सिखाउ ओभी अच्छा बनाए आओर ओकरा भी अच्छा लगै आओर भी बहुत सारा अइसन पकवान सब है आओर भी बहुत सारा खाना सब है जो हम काफी अच्छा बनबै छी बनबै छी जइसे जितना भी मीठा चीज सब है मिठाइ जिलेबी ओसब हम बहुत ही अच्छा बनबै छी आओर एहिमे चाहै छी की सबके सिखाउ आओर सबके बताउ आओर सबके भी अच्छा लागए